भोज भात मे देखियो केना खाना बनबैत छै पतीला यऽ एल्युमिनियम के ओकरा बड़का पतीला रहल बीस किलो पच्चीस किलो ओहि मे एक बेर चावल देलक चावल दय कऽ ओकरा उतारलक तब दालि बनेलक दालि बनाकर ओकरा

पापड़ तापड़ चरौड़ी दू गो तीन चारि रंग के सब्जी बनेलक सब्जी बनाके राखलक बड़का बड़का पतीला अनलक तीस पैंतिस किलो अँटे बला तब भोज काज मे झाँपि तोपि के राखलक तब पचास सए दू सए तीन सए आदमी के बैठेलक बैठा कऽ तब अथि टेंट टांगलक जनरेटर लगेलक सब चीज लगाय कऽ तब जाकऽ ओकरा बैठेलक बैठा के खियेलक तीन चारि गो बारिक रहल दस गो पन्द्रह गो बारिक रहल तीन सए चाइर सए लोकमे बारिक ओकरा परैस के खिएलक खियाके ओकरा तब कि कहे छै से चीज ओकरा डोल मे हाथ धुएलक हाथ धुआके पान सुपारी कुर्सी पर ओकरा बैठेलक बैठाके तब सौंफ सुपारी एगो कऽ देने गेल हाथमे तब जे सब खेलक ओ मे देलक एगो चंगेरा लऽ कऽ अथि लऽ कऽ रोल ओहिमे जे सब खेनै गेल जेकरा जे जुड़ल सए पचास दू सए पाँच सए हजार ओ मे कऽ देने गेल चलल गेल ओ दू सए तीन सए आदमीमे एना हो छे भोज काज राज काज बिहार मे एना मरन जियन के